हांवें डब्ल्यू ब्रँडाची कुर्ता घेतल्या ती खूब बरी आसा ती आंगार बरी बसता ती कुर्ता भाशेन लांब आसना ती मोटवी आसता आमी खंय वयतना ती घालून वचपाक शकता तिचो रंग जसो हांवें घेतला तसोच आसा धुल्या उपरांत तिचो रंग मात्तूय वचना ती दिसपाक पासून बरी दिसता